गेले वर्सा हांवें इंटनॅट रिव्यूज पोन एक फोन घेतलेलो आतां दोन वर्सां जालीं तो म्हाज्या बरोबोर आसा सगळो एकदम बरें चलता स्पिकर बरो आसा आ स्क्रीन बरी आसा चकचकीत अक्षर बीन सारकें दिसता बरो दोन वर्सां जालीं बरोबर आसा म्हाज्या